شہریوں کی تحفظ اور معاشرے میں امن برقرار رکھنے کے لیے حکومت کو سخت اقدامات کرنے ہوں گے جیسے کہ جگہ جگہ پولیس اسٹیشن بنائے جائیں اور علاقے میں جو چھوٹی موٹی چوریاں یا واردات ہوتے ہیں حکومت کو اس پر سختی سے ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے اور ایسے لوگوں کو پکڑ کر جیل کے اندر ڈال دینا چاہیے اور انہیں سخت سے سخت سزا دینی چاہیے تاکہ کوئی دوسرا امن کو برباد کرنے کی کوشش نہ کرے اسی طرح ملک میں جرائم کی شرح میں جو اضافہ ہو رہا ہے اس سے اس طرح نپٹا جا سکتا ہے کہ معاشرے میں جگہ جگہ پہ ایجوکیشن سسٹم لایا جائے لوگوں کو تعلیم یافتہ بنایا جائے تاکہ ان کے اندر انسانیت آئے جب لوگ تعلیم یافتہ ہوں گے تو وہ حتی الامکان کوشش کریں گے کہ معاشرے میں امن و امان برقرار رہے دوسری چیز لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں اور جو چوری لوٹ اور زناکاری کے واردات انجام دیتے ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت قانون بنایا جائے انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے اور جیل کے اندر ڈالا جائے جب یہ ساری نظام بنائے جائیں گے اور ان پر سختی سے عمل ہوں گے تو معاشرے میں امن و امان برقرار رہے گا لوگ تحفظ کے ساتھ زندگی گزار سکیں گے اور جو یہ واردات انجام دینے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ڈر کر اور سہمے ہوئے رہیں گے اور معاشرے کی تحفظ کو برقرار رکھنے کے لیے پوری کوشش کریں گے اور وہ غلط کام کرنے سے رکے رہیں گے اس ڈر سے کہ انہیں پکڑے جانے پر سخت سے سخت سزا دی جائے گی اور جیل کے اندر ڈال دیا جائے گا تو یہ سارے اقدامات ہیں جس پر عمل کر کے شہریوں کے تحفظ اور معاشرے میں امن کو برکرار رکھا جا سکتا ہے